किसान के बहुत जादा बहुत सारा चुनौती है मुद्दा है जाहिसे किसान के बहुत सारा वित्तीय सहायता होय के चाही जाहिसे मौसम के हिसाब से मतलब किसान के बहुत एहन चीज चाही जे ओकरा न मिल पाबै छै जैसेकी फसल अगर आदमी फसल किसान रोप दै छै आ समय पर जे है पानि न मिल पाबै छै जाहिसे समय पर ओकरा खाद न मिल पाबै छै या दवाइ न मिल पाबै छै जैसेकी ओहिमे कीड़ा लग जाइ छै हूँ कीड़ा के लेल जैसेकी सरकार के जाहिसे प्रखण्ड से एहिके ब्लॉक से ओकरा दवाइ के उपलब्ध होइके चाही ई चुनौती है जाहिसे बारिश होलै आ बारिश होला के बाद लोकके खादके जरुरी हो जाइ छै हँ ओ खाद की होइ छै आदमी के ब्लैक से ख़रीदै के परै छै आ ब्लैक से अपने तऽ जानबे करै छी की जोभी हमरा यहाँ कुछ आदमी सब एहन है जे दू सए तीन सए रुपैआ मे खरीद लै छै लेकिन ओकरा जे है एक हजार मे बारह सए पन्द्रह सए मे ऐसे किनै के पर जाइ छै तऽ ओहिसे किसान के की होइ छै किसान के ओहिसे बहुत दिक्कत हो जाइ छै जाहिसे पैसा के प्रॉब्लम अगर समझल जाए तऽ पैसा के प्रॉब्लम किसान के ही होइ छै हँ ई सबसे बड़ा चुनौती है सबसे बड़ा चुनौती हो जाइ छै की जइसे बाढ़ जोन कोनो साल मे बाढ़ आ गेलै ऊ बाढ़ से पूरा फसल बर्बाद हो जाइ छै आ किसान अइपऽ न सोच पाबै छै हँ किसान के लेल सबसे बड़ा ईहे मुद्दा है की ओकर भरपाइ मान गेली जितना खर्चा होइल है हूँ अगर खर्चा होइल है आ ओ अगर भरपाइ अगर न हमरा फसल से ओकरा न अ पऽतै तऽ ओकरा बहुत दिक्कत हो जेतै न ओकरा फैमिली चलाना दिक्कत हो जेतै हँ तऽ ईहो बहुत बरी मुद्दा अइ सरकार के एहिमे कुछ करैके चाही जैसेकी सरकार अगर लोन दे रहल अइ हँ अगर लोन दे रहल अइ आओर फसल अगर बर्बाद हो गेलै तऽ किसान के होइके की चाही ओ माफ़ कऽ देबेके चाही आ जोकी किसान के माफ़ न हो सबसे बड़ी मदद ई है की हमरसबके मतलब किसान सबके ना की सबसे बढ़िऑं अथि किसान सँ सहायता मिलबे न करै सबसे बड़ा मुद्दा किसान के उठै छै ईहे की भाइ सरकार से हमरा मदद काहे न मिलैया हँ अगर नहियो मिलैया अगर हमर बर्बाद हो जइया फसल तऽ ओहिपर सरकार के सोचै के न चाही चुकी सरकार न सोचै छै अइके आ एहिमे हमरा किसान भाइ के कथि है बहुत मुद्दा मतलब बहुत सारा मुद्दा अइ सरकार से कहेला रहै छै की फसल बर्बाद हो गेलै है चाही अच्छा जो साल मे फसल न होइ छै न ओहि साल मे जे है के अन्न बहुत महँगा हो जाइ छै आ ओ महँ अन्न बहुत महँगा हो जाइ छै आ अन्न जे है महँगा होइके कारन है किसान के न खरीद पाबै छै हँ गरीब आदमी मानके किसान रबी छोटा मोटा किसान ओ तऽ गरीबे आदमी न होलै तऽ ओ ओकरालेल सबसे बड़ी मुद्दा हो जाइ छै जे अगर फसल बर्बाद हो गेलै तऽ ओ खरीद न पाबै छै खरीद न पऽतै तऽ बाल बच्चा चाहे घर मे कहाँ सँ आदमी खा पऽतै ई सबसे बड़ी मुद्दा आदमी के सबसे मुद्दा तऽ ई अइ की अगर किसान अगर किसान अगर कोइ माँग कर रहल तऽ सरकार के सुनै के चाही किसान जे अथि सरकार जे है हर क्षेत्र मे सुनै छै हँ किसान सुनै छै लेकिन किसान के किसान के मुद्दा पऽ न सोचै छै किसान के मुद्दा की है किसान की चुनौती से लड़ रहल है ईसब तऽ ओ सोचतै न सरकार सरकार के सोचै के चाही हूँ लोन देबे के चाही जैसेकी जइसे लोन हो जाए समय पऽ बारिश न होइ छै ओ बारी मतलब पानी के व्यवस्था करबाबए के चाही सरकार के समय पे खाद दिबाबै चाही पिलुआ पता आजकल खेत मे न पिलुआ पताइ बहुत जादा हो गेल है ओकरालेल दवाइ के व्यवस्था करबाबै के चाही हँ आ ईसब न हो पाबै छै आ किसान के मैन ईहे मुद्दा है के चुनौती है मुद्दा ई है सरकार से की हमरा किसान के लेल व्यवस्था बनिहा से कराबए ओकरालेल